हेलौ नोंथाङा सोरमोनलाय आटसा नोङो मानि थाखाय फन खालामदोंमोन आटसा औ नंगौ आटसा अह ओं दे हायो ना हाजासे नाजानोसै आथसा मोनसे होनदो जागोन दे ओरैनोथ' जोङो बर'नि माखासे एग्रिमेन्ट जोंहा जालांबाय गिबि एग्रिमेन्टआ जाहैबाय जोंहा नाइनटिन नाइटिथ्रि थुइनथि जानुवारि फेब्रुवारिमोन बे जाहैबाय बिएसि एकर्ड होनना बुंनाय जायो बिएसि एकर्ड उनाव नैथि एग्रिमेन्टआ जाहैबाय बे बिटिसि एकर्ड बे जाहैबाय नैरोजा थि थाम मायथाइनि टेन फेब्रुवारिआव जादोंमोन उनाव फैयै फैयै दा बेजोंबो जोंनि बर'नि जा गांनाय उखैनाया जिहेथु माबा सुफुं जायासै बिनिखायनो लास्टआव जोंनि एनडिएफबि आरो एबसु बिदिनो गुबुन गुबुन मोनब्रै हान्जाजों लोगो नांनानै जोंहा मोनसे एकर्ड जादों बेनो जाहैबाय बिटिआर एकर्ड आरो बे जाहैबाय नैथि थुइन्थि थुइन्थि मायथाइनि साथाइस जानुवारियाव बेयो जादोंमोन दा बे बिजोंबो जोंनिया जों दानि जिखिनि बर'नि बड'लेण्ड सोरजिनायनि सिमां बे एकर्डजोंनो जोङो थोजासे नङा ओंखायनो हागौमानि जोङो बड'लेण्ड बिनो थांबा आरो गुबुन मोनसे आलादा एग्रिमेन्ट खालामनांनोबो हागौ आरो दा गुबैयै जोंनि बिटिआर एकर्डआ थांनाय नैजि नैजि मायथाइनि साथाइस जानुवारिआव जादोंमोन बेनो आरो

आदसा ओं

थेंकिउ दे उम